बाल साहित्या मदलें एक कादंबरी म्हणून काणी एका सुण्याची हें एक सुंदर अशी कादंबरी आसा पूण हें पुस्तक तशें पळोवपाक गेल्यार भुरग्यांक आवडटलेंच पूण तें आनीक आकर्शित करपाक खातीर म्हाका दिसता तातूंत जाता तितली चित्रां आनीक वाडपाक जाय आसली चित्रांचो वापर केलाच पूण इलस्ट्रेटरान जर तर आनीक तातूंत चित्रां घातलेली आनीक मात्शी तीं लायव्ली केल्लीं जाल्यार भुरग्यांकूय ती कादंबरी वाचताना आपलीशी दिसतली आसली त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता एडिटर जो आसा वा पब्लीशर जो तांणे मात्शी भर घालपाक जाय आसली पुस्तकाची तशी म्हणचे जितली थातो माथो जो जाला तितलो तितल्या तरेचें पुस्तक तें बऱ्या रितीन ना अशें म्हणचें पडटलें पूण निखालस तें पुस्तक सामकेंच वायट असोय भाग ना भुरग्यांक खातीर जी भास आसा ती भास मात्शी येवपाक जाय आसली ते नदरेंतल्यान लेखिकेन मात्सो विचार करचो पूण जर तर पब्लीशरा कडेन पब्लीशींग एजंसी म्हूण पळयता आसतना म्हाका दिसता तातूंत चित्रां येवंक जाय हें सुचोवपाचें काम पब्लीशराचें आसलें जेन्ना आमी विद्यार्थ्यां खातीर खास करून भुरग्यां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर हीं पुस्तकां घेतात तेन्ना अशे तरेच्यो गजाली तातूंत आसूंक जाय अश्या नदरेंतल्यान आमी तांचो वापर करतात वा निवड करतात पुस्तकांची सो ती फुडल्या पुस्तकान तरी येवचें अशें म्हाका दिसता